ہلو آپ موٹو بیکر سے بات کر رہی ہیں میری دوست نے کچھ دن پہلے مجھے آپ کی شاپ کے بارے میں بتایا تھا میرے بھائی کا برتھ ڈے آ رہا ہے مجھے ایک کیک آرڈر کرنا ہے آپ بتا سکتی ہیں آپ کے یہاں کیک کے پرائزیز منیمم کہاں سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اچھا ٹاپنگس وغیرہ کچھ آپ کے یہاں اکسٹرا پیمنٹ بھی کی جاتی ہے کیا ٹھیک ہے تو پھر میں کل آپ کی شاپ پر وزٹ کروں گی اور کیکس کو دیکھوں گی مجھے جو چاہیے ہوگا میں آرڈر کر دوں گی اچھا ٹھیک ہے میں پھر کل آپ کی شاپ پر وزٹ کرتی ہوں شکریہ